हमरासब तऽ कभी कदाल बागवानी लगाए कऽ चलि भी जाइत छियै बाहर वहार तऽ ओसभ देखय वास्ते तऽ भाय भतीजा छै किछु अगल बगल पड़ोसीकेँ भी बोलि दैत छियै कि देखियै कनिटा हमरोसनी तऽ बागवानीमे कनिटा पानि उनि आओर गाए माल बकरी उकरी नहि खाय ओ आओर ई देखभाल करिहऽ आओर आबि जेबै एक दू दिनमे ईसभ तऽ बागवानी चीज छै करि लेबह दस मिनट देखि कऽ ताकि फूलो देखि कऽ तऽ आओर फूल एहन चीज छै कि सावनके महिना ही नहि प्रत्येक सालमे लोकके दिनचर्यामे जरूरी पड़ैत छै आओर बागवानी एहन चीज छै कि सभ घरमे होना चाहिए आओर बागवानीकेँ लोग खतम नहि करय आओर बागवानीसँ सभ देखि कऽ प्रेरित भी लए कि बागवानीमे लोक कि सुरक्षा कवचसँ लोक कचिया लए कमाबैत छै जैसे जे माहौलमे कोदारि रहय तऽ कोदारि करिके जे ओकरामे लागैत छै पानि उनि देना टाइमपर आओर लोक सुरक्षा बहुत करैत छै चारू बगलसँ घेराबन्दी करि दैत छै ताकि ओकरामे गाए माल बकरी उकरी नहि आबय आओर लोक कहीँ जाइत छै लोग अगल बगल पड़ोसी या घरमे अपनो बोलि दैत छै कि देखभाल बढ़िआँसँ करिहऽ ताकि कोइ मने एकरामे छेड़छाड़ नहि करय आओर ताकि बढ़िआँ हुए कि फल फूल जरूरी छै फूल रहय तऽ अपनो लए लेलकै बस भए गेलै सुरक्षा करना चाहिए